मां तव्हां स्वीटी डॉक्टर था ॻाल्हायो न मुंहिंजी आहे न कुझु ॾींहनि खां तबियत ख़राबु लॻी पई आहे मां मुंहिंजी साहेड़ीअ जे इते शादीअ ते वई हुअमि त मां कुझु इअं खाई छॾियो त मां ॾींहं खां जॾहिं खां उतां आई आहियां त मूंखे ॾाढियूं उल्टियूं चकर मतिलबु ॾाढी कमज़ोरी थी महिसूसु थिए न को कुझु वञे थो पेट में त अगरि मूंखे कुझु इन जो मुंहिंजे लाइ इलाजु हुजे त मूंखे ॿुधायो हुते त हाणे पतो अथव शादियुनि में त थोरो घटि वधि खाइणु थी थो वञे

दवा ववा त मां खाधी हुई लूज़मोशन जी पर हुन सां उहे लूज़मोशन बि बंदि कान थिया मूंखे इन सां ॾाढी कमज़ोरी थी महिसूसु थिए मतिलबु हली बि कान थो थिए चकर था अचनि उल्टियूं बि थियूं अचनि हींअर अची त सघां थी पर हाणे मूंखे कुझु ॿुधायो की भाई मूंखे उते अची रे भाई छा करिणो आहे न अछा त ॾिसां मां अची सघियसि त तव्हांजे दवाख़ाने ते अचां थी ऐं हने पोइ मुंहिंजो जांचूं तव्हां कजो पोइ मूंखे ॿुधाइजो की मूंखे छा परेशानी थी वई आहे जंहिंजे करे मूंखे ॾाढी कमज़ोरी लूजमोशन इहे छो थी पिया आहिनि अछा मतिलबु उते कुझु मां अहिड़ो ग़लति खाई छॾियो आहे इन जे चकर में इएं थी पियो आहे अछा ॾिसां मां अञा कंहिंखे चई करे तव्हां जे दवाख़ाने ते पहुचां थी ऐं पोइ मूंखे तव्हां ॿुधाइजो की भाई मूंखे छा थी वियो आहे मूंखे चैक करे करे पोइ मां ठीकु आहे तव्हां हींअर मिली वेंदा न मूंखे दवाख़ाने में ठीकु आहे ठीकु आहे डाक्टर साहब मां अचांव थी